मध्य प्रदेश में इस्कूल तक के लिए तो फिर भी इस्पेशल बच्चों के लिए जो अपना शिक्षा है वो उपलब्ध है परंतु उसके बाद वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं मैंने कई बच्चों को देखा है जोकि अपाहिज रहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दसवीं या बारवीं तक ही पढ़ने का मौका दिया जाता है उसके बाद उन्हें ऐसी कोई भी सहायता नहीं प्रदान की जाती है जिससे वह अपने आगे की शिक्षा है जो उसको बढ़ाऍं संस्थाओं का समर्थन तो बहुत दिया जाता है जो डिसेबल चिल्ड्रेन्स होते हैं उनके लिए इस्कॉलरशिप्स वगैरह भी दी जाती हैं परंतु एक उपयुक्त समय के लिए ही दी जाती हैं जैसे कि मैंने कि मैंने बताया कि अगर उन्हें विश्वविद्यालय में दाखिला चाहिए तो उसके लिए वो उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं तो सरकार को उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो विद्यालय तक ही पढ़ पाते हैं महाविद्यालय जाने के लिए भी सरकार को अपना योजना बनाना चाहिए एक योजना है जैसे सुई धागा योजना इससे जो विकलांग इस्टूडेंट्स रहते हैं उनके सुखद जीवन के लिए वह बहुत सारी इस्कीम्स देते हैं परंतु वही कि आगे पढ़ना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता है